औ आं गांसे ए बि सि दि लेखा बिजाब बायदोंमोन बे बिजाबखौ आं आंनि फंबाइनि थाखाय बायदोंमोन बे बिजाबा आंनि फंबाइखौ ए बि सि दि फरायनायाव गोबां हेफाजाब होदों आरो गोसोआवबो थाब थादों आंनि फंबाइया बे बिजाबा एबा बे ए बि सि दि बिजाबा बेरादैनो मोजां बेनिखायनो बे बिजाबखौ बायनाया गाहाम